मां हाणे सन फ्लेम जी गैस वरिती आहे जेका तमामु सुठी निकिती आहे उनमें को बि प्रॉब्लम न आयो आहे ॿरण में बि चङी तरह ॿरे थी बासण कारा नथी करे ऐं जेको आहे सो चङो वक़्तु थियो आहे हुनमें का ख़राबी बि न आई आहे